हाँ हमने धार्मिक अवसरों के लिए देवताओं की मूर्तियाँ बनाई है देवता देवता तो हो जाते हैं ना देवी का मूर्ति बनाए हैं जैसे नवरात्रा शुरू होता है नौ दिन पहले से लोग मूर्ति बनाना शुरू कर देते हैं लेकिन वो नौ दिन पहले कलाकार के लिए संभव है हम एक महीना पहले से ही दुर्गा माता का मूर्ति बनाना शुरू कर दिए थे वो क्या है कि दुर्गा माता का मूर्ति बहुत बड़ी होती है मतलब हमसे दो गुना तीन गुना होता है वो परेशानी ज़्यादा लेती है और जैसे सरस्वती जी का मूर्ति वो हमारे साइज का होता है तो वो बनाने में ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती है जैसे दुर्गा जी का मूर्ति बनाना शुरू किए नीचे से ऊपर तक तीन चार दोस्त मिलकर बनाए कई बार तोड़े कई बार फिर से बनाना स्टार्ट किए और अपने साइज तक तो ठीक ठाक बना लेते थे लेकिन ऊपर जाने से सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे जिससे हमें बहुत परेशानी होती कभी कभी सीढ़ी फिसल भी जाती थी और कभी कभी हम लोग गिर भी जाते थे रंग बर्बाद पेंट बर्बाद मिट्टी बर्बाद फिर मिट्टी को गूंथते थे फिर उसे लेपते थे फ़िर सानते थे फिर हमारा मतलब बहुत परेशानी हुई और तब जाकर कम से कम एक महीना आठ दिन लगा बनाने में जैसे नवरात्रि शुरू हुआ और मेरा हमारा दो तीन दिन नवरात्रि के दो तीन दिन बाद मूर्ति बनकर कंप्लीट हो गया लेकिन वो हम हम लोग तो बच्चे थे और कलाकार की तरह तो नहीं बना पाते इसलिए तो बना लेकिन वो कह सकते थे कि हाँ वो दुर्गा दुर्गा माता का मूर्ति है क्योंकि कलाकार की तरह नहीं बन पाई पहला अनुभव थोड़ा था लेकिन अगर हम हर साल की भांति हर साल बना बनाने लगे तो शायद हम कलाकार बन सकते हैं कलाकार में गिनती हमारी भी हो सकती है सोचते हैं तो फ़िर देखते हैं कि अगली नवरात्र में हम अपने दोस्तों के साथ बनाने का प्रयास फिर से करेंगे और फिर इसके बाद हम अनुभव अनुभव बताएँगे कि अगला साल हमारा लोगों का हमारा अनुभव कैसा रहा